ऑनलाइन शिक्षा जेकी हींअर हले पई ईअं शिक्षा शुरू थी कोरोना खां पोइ कोरोना खां पहिरियों कॾहिं बि कोई बि ॿार कॾहिं बि न ऑनलाइन पढ़ंदो हो न ऑनलाइन कोचिंग कंदो हो इहो हिकु ॿारनि लाइ ॾाढो ख़राबु आहे ईअं ऑनलाइन कोचिंग में कॾहिं शिक्षक खे ख़बर न पवंदी कि ॿार जो केतिरो ध्यान आहे पढ़ाईअ ते ॿार अॼुकल्ह जा जेतिरा बि आहिनि हो बिना मोबाइल जे हली ई कोन था सघनि हुननि खे खाइणु वक़्ति बि मोबाइल खपे सुम्हण वक़्ति बि मोबाइल खपे ऐं प पढ़ाईअ टाइम ते जॾहिं शिक्षक पढ़ाए थो ऑनलाइन ॿारनि खे तॾहिं हुननि जो ध्यान ई कोने पढ़ाईअ ते ऐं न ई शिक्षक खे ख़बर पवंदी कि ॿार बराबरि पढ़े थो पढ़ाईअ में ध्यानु अथसि या मोबाइल में ॿियों कुझु पियो रांदि करे ऐं इहो ॾाढो ख़राबु आहे अॼु अॼु जे समय जे हिसाब का ई ॾाढो ख़राबु कलयुग पियो हले कलयुग अॼु जी तारीख़ में ॿारनि खे मोबाइल ॾियण ई न खपनि हिन मोबाइल त सभिनि जी ॿेड़ी ॿोड़ी आहे केर बि कुझु बि कम करे नथो सघे सभिनि जी याद्दाश्त शक्ति धीरे धीरे घटि बि थींदी वञे अखियुनि जी नज़रूं घटि बि थींदियूं वञनि ऐं मैमरी लॉस पियो थिए कंहिंखे यादि ई कोने कि सुभाणे हिननि छा करिणो आहे इन्हनि खे अॼु जी तारीख़ में सभिनि ॿारनि खे मोबाइल वठी वठणु खपनि ऐं ऑनलाइन शिक्षा ऐं एडुकेशन खे बंदि करणु खपे इस्कूलनि में वञी ॿारनि खे पढ़णु खपे उन्हनि खां ॿारनि खे यादि बि रहंदो ऐं पंहिंजो हंड्रेड परसेंट ॾेई सघंदा